ऑनलाइन साइटुनि में मां हमेशह इंस्टाग्राम ई कंदी आहियां हालाकी घणेई आहिनि फेसबुक आहे यूट्यूब आहे पर इंस्टाग्राम जो आहे उहो मूंखे तमामु घणो पसंदि ईंदो आहे उहो हलाइण में तमामु घणो सहूलो बि आहे ऐं उन ते मूंखे तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं ॾिसण लाइ मिलंदियूं आहिनि जीअं त मूंखे उहे पेंटिंग ठाहिण जो तमामु घणो शौक़ु आहे त मुंहिंजियूं जेके साहेड़ियूं आहिनि उहे इन में तरह तरह जियूं सुठियूं सुठियूं पेंटिंग विझंदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾिसी करे मां बि पंहिंजी पेंटिंगू ठाहींदी आहियां उन्हनि मां मूंखे घणेई कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे त मूंखे अॻियां कीअं वधणु खपे उन्हनि जी पेंटिंग में ईअं लॻंदो आहे त इहा जेका फोटो आहे उहा सच में ॻाल्हाइण शुरू करे छॾींदियूं आहिनि त मां बि सोचंदी आहियां त मां बि कुझु अहिड़ो ठाहियां जो ॾिसण वारा ख़ुशि थी वञनि